किसान कोना चाहै छै जे माल जाल हमर कोना बढ़िआँसँ रहत बढ़िआँसँ माल रहत तऽ ओइ मालके खुआबैके लेल तऽ बहुत चीज ओकरा सोचऽ पड़ै छै जे पोसय छै तकरा बहुत चीज सोचऽ पड़ै छै जे कोना हम मालके राखि कोना ओ दूध देत कोना गाभिन होयत कोना की होयत अइके लेल किसानके बहुत चीज करऽ पड़ै छै पशु लए पशुके पोसलक पाललक ओकरा सेबा टहल सबटा कयलक हरदम घर साफ कयलक हरदम ओकर पेशाब साफ कयलक झाड़ू सब गोबर सब अलग रखलक सबटा अलग कयलक ओकर खाना ओकर नारके कुट्टी काटि लिअ भूसी दियौ अन्न दियौ तहन हैय छै कपिलाके बोरा आनि लिअ ओइपर बड़ खर्च होइ छै खर्च होइ छै तऽ माल पोसय छै सम्पति छियै पोसय छै तऽ खर्च होइ छै सब तुर तबाह रहू ओइमे हमेशा तबाह रहू ओइके तऽ फेन साँझ फेन भोर खुयेलहुँ तऽ भोरबासँ खुयेलहुँ तीन बजे भोरसँ खुयेलहुँ तऽ भोरमे अपन दुहैसँ पहिनये घरके साफ सफाइ कए कऽ ओकरा सानी आओर लगाकऽ बाल्टीन धोकऽ दूध दूहि लिअ दूध दूहिकऽ आनि लिअ जकरा भेल बेचयके मोन तऽ दू सेर बेच लिअ खाइके भेल दू सेर राखियो लिअ जकर जते परिवार घरमे यऽ ओतेक अपन राखि लिअ खाइ लए तकर बाद जे बेचयके यऽ तऽ बेचियो लिअ दू पैसा ओही पैसासँ लए कऽ फेन ओकर कपिलाके बोरा आयत महिंसके चोकरके बोरा आयत तखन ओकरा जानवरके पोसू अथी करू जब मोन ओकर दब भऽ गेल तऽ डॉक्टरसँ देखाउ जेनाकि एखन ठण्डी यऽ तऽ ठण्डीमे ओकरा गुड़ रसून आदि ई सब दियौ खाइ लए भोजन ओकरा कसिकऽ दियौ ओकरा कोनो चीजके दिक्कत नहि होइ ठण्डा छियै तऽ हवा नहि लगै ओकरा ओइ सबसँ बचाकऽ राखू ओइ सबसँ बचाकऽ राखू गोबरके गन्दगी लगै छै ओ कनी हटाकऽ राखू हमसब इएह करै छियै साफ सफाइ कयलहुँ तऽ एना कए कऽ खुयेलहुँ फेन भरि दिन खुयेलहुँ साँझमे फेन दुहै कऽ बेरमे बाल्टीन साफ कए कऽ आओर दुहैसँ पहिने हाथ धो लिअ हाथ धोकऽ बाल्टीन धो लिअ बाल्टीन धोकऽ बच्चा खोलि दियौ भैंस पन्हाय गेल पशु पन्हा गेल दूध भऽ गेल ओकरा दूहाब आयल दूहि लेलक आओर अपन दूहाब दूहिकऽ ओकर फेन अपन दूध देलक जे मोन भेल से अपन कयलक दूध केओ बेच लेलक केओ खेलक जकरा जते परिवार छै किसानके से अपन अपन काज अपन कयलक